حیدر آباد ضلعے میں بہت سے ایسے مقامی تعلیمی شعبہ ہے جس سے طلبہ اپنے سیلف ڈیولیپمینٹ جیسے کہ ڈپلومہ ٹو ٹوکیٹ اور بہت سے ایسے برینچ کورسیز ہوتے ہیں جس سے طلبا میں میں ایک شعور بیداری ہوتی ہے حیدر آباد ضلعے میں ایک ایسے بہت سے کوچنگ کلاسیز ہوتے ہیں جو کہ آبیسٹ ملکپیٹ اور پوکٹ پلی جیسے جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں پر طلبا تعلیم حاصل کر حاصل کر کے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں